भारतके अन्य राज्यक तुलनामे बिहारक स्वस्थ सेवाके गुणवत्ता केहन अछि अखन ई एगो प्रश्न आयल यऽ एहि विषयमे हमरा कहब यऽ जे बिहार निश्चित रूपसँ हमर दिन प्रतिदिन आगाँ बढ़ि रहल यऽ पहिने हमरा सभके जँ बिशेष स्वास्थ समस्या होइत रहै तऽ बिना पटना अथवा दरभङ्गा कोनो उपाय नहि लेकिन आइकाल्हि हमर राज्य काफी उन्नति केलक यऽ आ हर जिलामे लगभग एगो नीक अस्पताल बनि गेल छै तऽ ओकर ईलाज जे छै से मनुष्यक हमर अहाँक ईलाज जे छै से होइत एहिमे कतहुँ दू राय नहि छै जे इलाज होयत अछि तब एगो बात आओर छै जे हम देखैत छियै जे कनिओ जे एको रति अपनेकऽ सीरियस रहैत छै तऽ अस्पतालमे जे छै से हमर राजस्तरीय जे सरकारी अस्पताल यऽ ओ रिस्क डाॅक्टर साहब नहि उठबयलऽ चाहय छथि कि तुरत्त दरभङ्गा रेफर तुरत पटना रैफर तऽ ई नहि हेबाक चाही डॉक्टर साहब सभके भी चाही जे सम्भव होअ तहन ईलाज करी आ हुनकासँ भऽ सकैए कइ केसमे हम देखलियनि हँ जे भऽ सकैए जे चीजके ईलाज हमरा यहाँ ओहि ओकरा वास्ते ओ रेफर कऽ दय छथिन डॉक्टर मने अपन पिण्ड छोड़ेबाक पीछा लागल रहैत छथिन ई नहि हेबाक चाही सेवाभाव रहक चाही हमर राज्य दिन प्रतिदिन आगूँ बढ़ि रहल यऽ हमर देशो आगाँ बढ़ि रहल यऽ आओर स्वास्थमे तऽ छै से बिहारमे आब तऽ एम्सोकऽ ई अऽ भऽ गेलए दरभङ्गामे भी एम्सक सुनयमऽ आबैए जे स्थापना पटनामे तऽ भए गेल यऽ तऽ स्वास्थय सेवा पटनामे एम्स जे हमर यऽ ओतय हम गेलहुँ छी देखलहुँ जे बहुत सुन्दर व्यवस्था छै सभ सेबा अल्ट्रासाउन्ड ई सी जी ई ई जी वगैरहकऽ सुबिधा सरकार दने छै कम पाइ लाउ किछे पाइ लैत छै वएह प्राइवेटमे गेला पर बेसी पाइ लगैत छै